जोंनि भारत हादराव गोबां रोखोमनि आदबजों गेलेनाय गेलेमुफोर दं बेनि गेजेराव माखासे मुंदांखासिन गेलेमुफोरा जाबाय फारियै फुटबल भलिब'ल क्रिकेट हकि काबादि अलिम्पिक आर्सारि बायदि बायदि गेलेमुफोरखौ नुनो एबा खोनानो मोनो बेनि गेजेराव माखासे गेलेगिरिफोरा फारियै फुटबल गेलेनानै गावखौ एबा हादरखौ मुंदांखां खालामनाय गेलेगिरिफोरा जेरै रनाल्द' बियो पर्तुगाल हादरनि गेलेगिरि बियो जारसि नाम्बार सेभेन गाननानै गावखौ एबा हादरखौ गेलेनायजों लोगोसे जारसि नाम्बार सेभेन गाननानै सिनायथि जाना मुंदांखा जानाय सासे गेलेगिरि गोबां हादरनि एबा दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा बिथांखौ सासे मोजां गेलेगिरि होनना गनायो एबा मिथिनो मोनो बिनि अनगायैबो मेसि बिथाङाबो सासे फुटबल गेलेगिरि बिथाङा आर्जेन्टिना हादरनि जारसि नाम्बार टेन गाननानै गेलेनानै गावखौ समाजखौ हादरखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेगिरिफोरखौबो गेलेनो थाखाय गोसो दुंखां होदों एबा थुलुंगा खांहोदों आरोबाव एमबापे बिथाङाबो फुटबल गेलेनानै भारत हादरनि गासै सुबुंफोरजों सासे मोजां गेलेगिरि होननानै सिनायथि जानो हादों बिथाङा बुहुमनि गासै सुबुंफोरनि गोसो सिङाव जायगा बोनो गोसो बोनो हादों बिथाङा सासे फ्रान्स हादराव जोनोम मोननाय बेनि अनगायैबो नैमार बिथाङा सासे फुटबल जों सिनायथि जानो हानाय सासे मोजां गेलेगिरि आरो गनाय जानाय बिथाङा जारसि नाम्बार इलेभेन गानना गावखौ सिनायथि खालामनो हादों बिथाङा ब्राजिल हादरनि आरो जोंनि इण्डियान हादरनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला फुटबल गेलेगिरि जेरै इण्डियान नि सुनिल सेत्रि आरो आइ एस एल आव हिर' अफ दा मेत्च होनना मिथि जानाय बर'नि फिसा हलिसरन नार्जारि बेनि अनगायैबो आगु गेलेगिरि आइ एस एल गेलेगिरि बिथां दुर्गा बर' बिथांमोनहा साफा साफा बर'नि गेजेराव फुटबल गेलेनानै गावखौ एबा हादरखौ नाम खालामनो हानाय एबा गावखौ फुटबल गेलेनानै हादराव सिनायथि खालामनो हानाय गेलेगिरिफोर बेनि अनगायैबो अलिम्पिक गेलेनानै गावखौ हादरखौ सिनायथि एबा नामजादा खालामनाय गेलेगिरिफोरा फारियै सतिस कुमार लाभलिना बरग'हाय दिपक पुनिया बेनि अनगायैबो क्रिकेट गेलेनानै गावखौ एबा हादरखौ समाजखौ नामजादा खालामनो हानाय गेलेगिरिफोरा फारियै रायडु रिसोभ रियान पराग एण्ड भिरात कहलि